औ ओइ नोंनाव माबा दं नामाब्रा गय फुलि ओमफ्राय बेसेबां दाम लायो आराय बिगानि जहब दंबावोमोनलै आंनाव आयु एसे खम लादोब्रा होत दानो गायथारनांगौ जायखिजाया नोङो आंनो फास्स' दालसो हरनो हाबावगोन ना हाबावा बेनोथ' आंबो बेखौ सिन्था खालामदोंलै फिसालाफ्राबो एक्के रागा जोंगासिनो दंना आंखौ जेबो मावा जेबो दङा होननानै जायखिजाया आरायस'सो मोनग्रोबाबो जागोनदां लै मोनगोन दा ओमफ्राय हाजिरा लांनानै थांनांगोन ना आङो बेनोथ' बे माबाजों फिलफिलिजोंनो लांनोसै नामा आङो बेनोथ' जादों दा आं अट' ओइ बे बिमलनि अट'खौ रायज्लायनोसोलै आं दे माने आं नोंनो सल्लिस थाखा दरैनो लानोसै होनबा दे

सिगाङाव गायखाबाय इसे आद्रा दंबावो गैयाबाबो फास्स' दालसो जाबावगोनलै

बिदिल' आं नै दानो गायनो नागिरदों आंना हाया थाजा ना आं दैज्लाङाव गायनानै आं थेला मोनबाय दैज्लाङाव गायबा आंना थैजोबदों ओंखायनो दा मेसेङावनो गायखानांगौ आङो दा बेखौनो हिसाब खालामबाय थाबाय आङो फिसाज्लाफोरजोंबो रायजायो मावा दाङा औ औ औ दे दे दे आं खबर